मा हेल्ल' अ औ औ जोंहा माबाहाय जोसा माइरंखौ जोसा माइरंजों फिथा जानो नागिरदों जोसायानो साबसिन गुरै जागोनदां दमासिआव बेनोथ' होनबालाय माबासो एन्थाबसो संनांगौ नामा एन्थाबासो गोथाव जागोन दमासि ए माइब्रानि औ माबायाव एन्थाबाव ओं सिबिंखौथ' होखायो ओमफ्राय सिबिं आरो मा होबावोब्ला गोथावसिन जायो ए एह बिदिबा बायनांसिगोन नोंस्रालाय मा

ए संदो नोंबो जोंहाबो बिदिनो संनांसिगोन औ दमासिआव

ए आंहा माबा सिबिं सिनि होनानै जाहोनोसै मानसिफोरनो बयनोबो बे मायब्राखौनो संनानै उवालाव देनोसै उवालाव देनानै माबानोसै एह जोंहा उवाल दङ उवालाव देनोसै जोंहा माबायाव मेसिनाव लांबाय थाला ए जोंहा दङ उवाला बेहायनो ज सौनोसै नामा बेहायनो उवालावनो गाइखेर गाइखेराथ जोंना मोसौ फिसा मासेल' दङ बेखौनो सेरो नोङो आयु आंनाव माबासो आधा केजिल' मोनलांगोनहाय नोङो आधा केजि बे गाइखेर मोसौआनो मासेल' नालाय

ए ए

औ जोंहाबो बिदिनो औ दे होनबालाय दे औ